मेरा नाम पूनम रंधवे है

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर यूनिवस्टी से किया है मेरी होबीस क्रिकेट खेलना सिंगिंग करना इत्यादि हैं